खेतमे तऽ बहुत सारा चीज चिड़ै चुनमुन आबै छै खेतमे जेनाकि धान रोपै छियै गहूॅंम होइ छै मकइ होइ छै चना होइ छै मटर होइ छै मतलब बहुत तरहके खेती जे होइ छै ओहिमे बहुत सारा चिड़िआ आबि जाइ छै मतलब गहूॅंम खाइ लए धान खाइ लऽ ई ओ मतलब बहुत चीज चलि आबै छै खाइ पियै लए मतलब जेना बोगला भऽ गेलै मैना भऽ गेलै कौआ भऽ गेलै मतलब चील आर भऽ गेलै मतलब आबै छै खेतमे दाना चुनै छै खाइ छै मतलब एक खेतके कीड़ा भी जे होइ छै ने तऽ मतलब बोगुला आबै छै बोगुला मतलब कीड़ाके भी मतलब चुनि चुनिके खा जाइ छै मतलब खेतके जे छै ने मतलब एक तरह से खेतके भी अच्छा होइ छै मतलब कीड़ा सब खै जाइ छै तऽ बोगुला सब बीछ बीछके खेतमे भी फायदा भऽ जाइ छै लेकिन चिड़िआ सब जब खेतमे आबै छै ने तऽ बहुत अच्छा लागै छै दाना चुनिके खा जाइ छै मकइ खा जाइ छै चुनि चुनिके मतलब खाइ छै मतलब चिड़िआ बहुत तरहके आबै छै देखैमे बहुत अच्छा लागै छै चिड़िआ जेना कौआ भऽ गेलै मैना भऽ गेलै बोगुलो भऽ गेलै चील भऽ गेलै मतलब बहुत तरहके चिड़िआ आबै छै खेतमे चिड़िआके उड़ाबै छियै फिर भी चिड़िआ आबै छै उड़ाबै छियै फिर भी आबै छै मतलब कही दाना खाय लागै छै गहूॅंमके दाना बीछके खाइ लागै छै जखनी गहूॅंम बोयल जाइ छै तखनी चिड़िआ आबै छै मैना आबै छै चिड़िआ बीछ बीछके खा लागै छै तब ओकरा खातिर जाइ छियै चिड़िआ कऽ उड़ाबै लए बहुत तरहके चिड़िआ अबै छै जेनाकि मकइ रोपै छियै धान धानमे चिड़िआ अबै छै कीड़ा उड़ा खा लए मकइ भऽ गेलै धान भऽ गेलै गहूॅंम जेना बोए छियै तऽ गहूॅंमके जेना डिब्बी आबै छै तऽ ओहिमे चिड़िआ लागय लागै छै जेना बोगुला भऽ गेलै मैना भऽ गेलै आबिके एकदम खेत से उखारि दै छै चिड़िआ तऽ ओकरा जाके उड़ाबऽ पड़ै छै बहुत तरहके चिड़िआ आबै छै ओकरा सऔसे खेतमे चिड़िआ लागि जाइ छै उड़ाबऽ पड़ै छै दौइड़ दौइड़के उड़ाबऽ पड़ै छै चिड़िआ बहुत तरहक मतलब आबि जाइ छै तऽ उड़ाबऽ पड़ै छै उड़बै लए जाइ छियै जेना धानमे आबि जाइ छै बोगुला आरु कीड़ा बीछै लए गहूॅंम बुनल रहै छै तऽ ओकरामे आबि जाइ छै मैना आबि जाइ छै उखाड़ै लए कौआ आबि जाइ छै उखाड़ै लऽ तब फेर ओकरा उड़ाबै लए पड़ै छै दाना बीछ बीछके खाय लागै छै तै लऽ कऽ ओकरा उड़ाबै छियै आ घरमे ओहिमे आबै छै चिड़िआ तऽ ओकरा दाना खाय लए दै छियै लेकिन खेतमे जे बो बुनल लै छियै ओकरा जब खै जो लागै छै तऽ चिड़िआके उड़ाबै लऽ जाइ छै चिड़िया बहुत तरह के आइब जाइ छै खेत मे तब उड़ा दै छियै